हमरा सभके सावन घ सावने घड़ी होइ छै सावनमे होइ छै खीर पूरी बनै छै गोसाइपर चढ़ै लागि फिक्का खीर बनै छै गायके दुधमे आओर खीर चढ़ै छै अइमे अइमेके अपन खीर पूरी बनलक खाइके लेल सब्जी बनै छै आओर चौरचन पबनि होइ छै तऽ चौरचन पबनि होइ छै तऽ शाममे होइ छै जे हमर उ चौरचन पबनि होइ छै तऽ शाममे होइ छै आओर अच्छा चुल्हिपर बनायल जाइ छै नया चुल्हिपर पुराना चुल्हिपर नहि बनै छै नहा धुआ करिके तब बना पब बनैल जाइ छै सभ छठो पूजा होइ छै छठो पूजामे तब वैसे ही नहा धुआ करके सभ ठकुआ खजुरी पुड़िकिया सभ बनायल जाइ छै सभ बनाकरके तब छठ पबनि होइ छै सभ चढ़ायल जाइ छै आओर इहाँ आओर बहुत दिन तऽ उ भू इहाँ मुण्डलन मुड़न भी होइ छै आब हमरा सभके तऽ रातिमे होइ छै मुड़न सोखा बाबा हथिन तऽ जकरा सभके हमरा सभके दिनमे होइ छै हमरा सभके रातिमे होइ छै मुड़न आओरो जनेऊ भी जनेऊ तऽ हमरा सभके नहि हो छै लेकिन सुनै छियै आओरो दोसरके होइ छै हमरा सभके नहि होइ छै जनेऊ आओर